हलो नमस्ते आप कौन बोल रहीं हमारे होटल में सब प्रकार का समान बिकता है खाने का मतलब नान वेज नान खटाई और कबाब अरे हर प्रकार का जैसा आप चाहेंगी आपको मिलेगा लंच में है जैसे हमारे यहाँ बर्गर चाउमीन और अरे हर प्रकार का आपको लंच में मिलेगा जैसा आप चाहेंगी वह मिलेगा आपको और सब मतलब सूची भी है उसकी तो आपके मोबाइल में सुची डाल देंगे तो आप देख लेना उसी प्रकार का हमारे यहाँ घटता बढ़ता कुछ नहीं है हाँ इसलिए मीनू मतलब हमारे उसपर रेट लिखे हैं उस पर उसपर हाँ उस पर रेट लिखे हैं जो चीज़ आपको लेनी है तो आप बता देना और पढ़ लेना हमारे यहाँ रेट कम नहीं होता है हाँ हाँ वह चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो हर प्रकार का हमारे यहाँ लंच का और खाने का सब मिलता है जैसा आपको चाहिए

हमारे यहाँ सफाई से तो खाना बनता है बेटा लेकिन हम रसोई अप किसी को नहीं दिखाते हैं आप हमारे पर करिए विश्वास करिए हमारे यहाँ रसोई बिल्कुल साफ सुथरइ हमारे यहाँ रसोई में लोग बनाते हैं और रसोई अब रसोई कैसे चेक करा दें भाई पानी का वह तो वही कम से कम पचास चालीस इतने तक आप उसके दाम हैं वैसे तो उसमें क्या कह रहीं बेटा हाँ हाँ फ़िल्टर वाला पानी है जैसा पानी आप चाहेंगी पानी मिल सकता है बोतल का मिल मतलब फ्रीज का मिल सकता है फ़िल्टर का मिल सकता है जैसा पानी तुमको चाहिए हाँ वह भी है वे सब मीनू में दिए हैं आप पढ़ लेना उसका रेट भी लिखा है हाँ सब सिरिख हमारा होटल सीतापुर में है सीतापुर वही बस अड्डे के पास हाँ बस अड्डे के पास हम हमारा ही नाम है सीमा के नाम से सीमा लिखा है औ आगे हमारे लड़के का नाम लिखा है शिव गुप्ता

हलो

वह खुल जाता है सुबह से लेकर आठ बजे से शाम के रात नौ बजे तक खुला रहता है हाँ क्या कह रही हो दूसरा भी खुल जाता है अरे खुला सारा दिन रहता है हाँ सारा दिन खुला रहता है मत हाँ हाँ और आठ बजे से और रात में दस बजे तक कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पर मतलब चलो हम नहीं हैं तो वहाँ पर और लोग हैं हमारे कार्य करने वाले कार्यकर्ता कई लोग हैं आपको बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा वहाँ पर कोई शिकायत नहीं नमस्ते